ہاں مجھے کئی مرتبہ اردو سے دوسری زبانوں میں اور دوسری زبانوں سے اردو میں ترجمہ کرنا پڑا ہے یہ ایک دلچسپ یہ ایک دلچسپ تجربہ ہوتا ہے کیونکہ ہر زبان میں اپنا مخصوص لہجہ محاورے اور ثقافتی سیاق و سباق ہوتا ہے جو ترجمے میں شامل کرنا ضروری ہوتا ہے ترجمہ کرتے وقت یہ ضروری ہوتا ہے کہ اصل متن کا مطلب اور اس کی روح کو سمجھا جائے تا کہ صحیح ترجمہ کیا جا سکے بعض اوقات کچھ الفاظ یا جملے ایک زبان میں اتنی خوبصورتی سے بیان کیے جاتے ہیں کہ انہیں دوسری زبان میں ترجمہ کرنا مشکل ہوتا ہے مختلف زبانوں کی ثقافتی پس منظر کو سمجھنا بھی بہت اہم ہیں ایک جملہ جو ایک زبان میں بہت عام ہوتا ہے دوسری زبان میں غیر معمولی یا غلط سمجھا جاتا ہے مثال کے طور پر اردو میں کچھ محاورے اور تشبیہات ہیں جو انگریزی یا کسی اور زبان میں ترجمہ کرتے وقت اپنا مطلب کھو دیتی ہیں اردو زبان کی خوبصورتی اور لطافت کو برقرار رکھنا ایک چیلنج ہوتا ہے خاص طور پر شاعری یا ادبی متن کے ترجمے میں اردو کی نرمی اور اس کے الفاظ کی خوبصورتی کو دوسری زبان میں منتقل کرنا ایک محنت طالب علم کا ایک محنت طلب کام ہے بعض اوقات کسی خاص لفظ یا محاورے کے لیے بالکل صحیح متبادل تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہر زبان کے اپنے مخصوص الفاظ اور محاورے ہوتے ہیں جذبات اور محسوسات کا ترجمہ کرنا خاص طور پر چیلنجنگ ہوتا ہے کیونکہ ہر زبان کے اپنے اظہار کے طریقے ہوتے ہیں ترجمہ کا عمل زبان کی گہرائی اور اس کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتا ہے اس کے ذریعہ زبان کی خوبصورتی اور مختلف ثقافتوں کے درمیان پل پل بنانے کا کام بھی ہوتا ہے میرے لیے یہ ایک سیکھنے کا بہترین ذریعہ اور میں اس عمل میں بہت دلچسپ اور فائدہ مند سمجھتا ہوں